योगा जे बारे में असांजी मुंहिंजी त ख़ासि इहा राइ आहे त योगा हर रोज़ु सभिनी खे करणु खपे छोजो योगा सां जेको शरीर रहे थो तमामु फ़ुर्त रहे थो ऐं चङी तरह सॼो ॾींहुं माण्हू कमु करे तॾहिं बि थकिजे न ऐं योगा करण सां खाधे जो बि सुठो बीहे थो पचाइण जो चङी तरह खाधो बि जेको खाइजे उहा पची वञे ऐं योगा करण सां घणेई रोग बि घणाई जेके इलाजु थियनि था घणेई जेके माण्हुनि जा बीमारियूं आहिनि उहे बि हटी थियूं वञनि हाणे त कैंसर ताईं बि योग ठीकु करे सघे थो माण्हुनि खे ऐं सियारो आहे त सियारे में काढ़ो पीअण या सहिको थो थिए त सहिके जा बि इलाजु घणेई आहिनि त सहिके सां बि घणो योग सां इन जो प्रभाव पए थो ऐं सुठी ॻाल्हि आहे त योग हरदम करण ई खपे हर रोज़ु सुबुह जो छह बजे उथी पंहिंजो नितनेम सां केरु योगा करे त उन जे शरीर खे असीं साल ताईं बि को फ़र्क़ु नथो पए असांजे शहर में बि असांजो दादा साईं मोहन भारती जेके योग में घणो सुठो ध्यानु ॾेई वेठा आहिनि इन्हनि जो आश्रम बि आहे ऐं जंहिं आश्रम में असांजो बि वञणु थींदो आहे कॾहिं कॾहिं रोज़ त न छोजो टाइम जी अहिड़ी रहे थी पर उते ॾिसण में ईंदो आहे त घणेई वेचारा ईंदा आहिनि जेके योग कंदा आहिनि ऐं योग सां ई उहे चङी तरह फ़ुर्त थी सुठा थी रहनि था ऐं हीउ दादा भारती साहिब जी निशुल्क शेवा बि आहे ऐं हू हिन उमिरि में बि अॼु उहे पंजानवे साल जा थी विया आहिनि तॾहिं बि शेवा ॾियनि पिया इहा असांजे लाइ गर्व जी ॻाल्हि आहे योग तमामु सुठो आहे अभ्यास करण ई खपे